में बड़े सारे प्लांटस उगान्नी होन्नी जादातर में ब्लैक फर्टाइल आयल यूज़ करनी होन्नी मतलब काओ काऊ दा जेह्ड़ा गोहा होंदा मतलब हैल जिसी हैल हैल जिसी हैल बोलदे ओह् यूज़ करनी होन्नी में ओह्दे च मतलब कि ओह्दे कन्नै ऐसा मतलब कि होंदा कि जेह्ड़ा बूह्टा ऐ ओह् शैल करियै उगदा ठीक ऐ जेह्ड़ा बूह्टा ओह् शैल करियै आंदा ओह्दी ग्रो अच्छी होंदी ठीक ऐ ओह्दे बाद मतलब कि अलग अलग फटाईल मैनू मतलब कि पैह्ले पैह्लें ते ओह् चीज़ दिक्खनी कि जित्थै जेह्ड़ी चीज़ राह्नी ओह् सैटिसफाई ऐ जां नेईं ऐ फिर अगर ओह् सैटिसफाई ऐ पैह्ले असें ओह् खड्डा कड्ढना ओह्दे बिच्च प्लांट बीज पाने बीज पाइयै ओह्दे बाद छोटे छोटे पौधे उग्गना स्टार्ट करने ग्रोइंग अप करने ओह्दे बाद असें केह् करना जेल्लै ग्रोथ स्टार्ट होना ओह्दे बाद असें केह् करना कि जो बूह्टा होना ना साइड साइड च फर्टाइल देनी फिर हैल देना जेह्ड़ा काउ दा हैल होंदा देसी देसी हैल जिसी बोलने होन्ने अस गोहा जेल्लै साफ सुक्की जंदा फिर असें ओह् देना ओह्दे बाद ओह् देइयै ओह्दे बाद मतलब कि बूह्टे आने शैल अस खाल्ली ब्लैक फर्टाइल यूज़ करने होन्ने ओह्दे बाद बूह्टे आने अच्छे अच्छे नमें नमें बूह्टे आंदे शैल मतलब ग्रोइंग होंदा अस जादातर जेह्ड़ी मतलब जिन्ने बी प्लांट उगान्ने होन्ने ओह् जादातर साढ़े ब्लैक सायल गी जादा ब्लैक सायल यूज करने होन्ने अलग अलग मेैनयूर देने होन्ने पैस्टीसाइड मतलब हर इक टाइप दी फर्टाइल यूज करनी होन्नी ओह्दे बाद आई जंदा हर इक टाइप दी फर्टाइल यूज करनी ओह्दे बाद आई जंदा साढ़ा मतलब कि जेल्लै प्ला प्लांट थोह्ड़ा ग्रो होना उग्गना स्टार्ट करदा थोह्ड़ा बड्डा होंदा फिर तुस थोह्ड़ा मतलब कि फटाईल बगैरा सब कुछ यूज़ करदे ओह् यूज़ करने दे बाद फिर कुछ होर फर्टाइल फुर्टाइल पांदे फिर कुछ ऐसी चीज़ां करदे मतलब कि ओह् जेल्लै थोह्ड़ा बूह्टा थोह्ड़ा बड्डा निं होऐ मतलब जेल्लै सानूं बूह्टा फल देने लाईक निं होएआ उं'दे बी उसी ग्रो करदे रैह्न्ने होन्ने मतलब कुछ अलग अलग चीज़ां दिंदे रौह्न्ने होन्ने उसी अलग अलग टाइप्स दे बीऽ च अलग अलग टाइप दे बीऽ उगान्ने अलग अलग टाइप दी चीज़ां आनियां ओह्दे बिच्च जेल्लै बूह्टा बड्डा होई जंदा जेल्लै बूह्टा बड्डा होई जंदा फल देने होई जंदा फिर बी लास्ट च बड़े सारे फर फर्टाइल बगैरा यूज़ करदे फिर लास्ट मतलब बहुत सारा कुछ फर्टाइल यूज करना ओह् सब एह्दे च यूज करना फिर ओह्दे बाद आई जंदा कि जेह्ड़े अस प्लांट ग्रो करने होन्ने फर्टाइल यूज करने होन्ने यूज करते हैं करने होन्ने ओह्दे बाद जेल्लै साढ़ा प्लांट ग्रो होंदा ते ब्लैक सायल च लाना होंदा अलग अलग टाइप दे बीज अस यूज करने होन्ने ओह्दे च ठीक ऐ जेह्ड़ा प्लांट ऐ ओह् ग्रो शैल करियै उगदा ताइयें जेल्लै प्योर देखभाल करचै प्योर उसी पानी देचै प्योर उसी मतलब जेल्लै जो बी सब प्योर देगे सब कुछ अच्छे तरीके कन्नै रक्खगे ताइयें ओह् होना जेह्ड़ा साढ़े प्लांट दे जेह्ड़े साढ़े निक्के निक्के बूह्टे ऐ पैह्लें ते अस ग्रो करने बास्तै उसी बीज उगान्ने होन्ने जेल्लै ओह्दे च बीज जेल्लै ओह्दा बीज उग्गी जंदा फिर ओह्दे बाद जो बी आंदा फिर अस पैस्टीसाइड दिन्ने होन्ने पैस्टीसाइड मतलब जिन्ने बी साढ़े ऐ अस इत्थे यूज करी दिन्ने होन्ने फिर ओह्दे बाद अलग अलग प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करदा जेल्लै ग्रोथ करना स्टार्ट करदा उसलै गै अस पानी दिन्ने होन्ने पानी जेल्लै मतलब कि बूह्टा साढ़ा फल देने आह्ला होंदा उसलै बी अस साढ़ी प्लांट दी केयर बगैरा करने होन्ने अच्छे तरीके कन्नै ओह्दी देखभाल करने होन्ने अच्छे तरीके कन्नै मतलब कि बीज लगान्ने होन्ने अच्छे तरीके कन्नै बीज लगान्ने होन्ने फिर उसदे बाद कि बड़ी सारे अस पेस्टाीसाइ़ड मेनूयर फर्टाइल बगैरा काऊ दा जेह्ड़ा हैल होंदा ओह्दा यूज़ करने होन्ने ओह्दे बाद मतलब कि अलग अलग डजी च मतलब अलग अलग साइल ब्लैक कलर च यूज करने

ओह्दे बाद मतलब कि प्लांट च मतलब ग्रो करने बास्तै बहुत सारे मतलब कि पैह्लें ते असें ओह् दिक्खनी कि जिस जिस जिस जगह च अस ला करने साढ़े सुटेबल ऐ जां नेईं ऐ अगर ते ओह् जगह अच्छी ऐ उद्धर बूह्टा बी शैल उग्गना सब कुछ अच्छे तरीके कन्नै होना अगर ते जगह् ई नेईं नार्मल ऐ कीड़े मकोड़े खल्ले पेई जंदे फिर ओह् बूह्टा शैल ग्रो निं करदा सानूं लगदा कि जेह्ड़ा असें हैल हूल दित्ते दा कि ओह् साढ़ा खराब होना बट ओह् खराब निं होंदा क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसी होंदी जित्थै बूह्टे स्हेई तरीके कन्नै उगदे हैनी कुछ कुछ जगह ऐसी होंदी जित्थे साढ़े बूहटे स्हेई तरीके कन्नै उगदे हैनी फिर बी अस अलग अलग टाइप दे लान्ने होन्ने ओह्दा अलग अलग बेबी च अलग अलग साइल फर्टाइल होंदी होर अलग अलग सब होंदा फिर अस साढ़ी यूज़ करने होन्ने अलग अलग ठीक ऐ फिर फटाईल मैनफैक्चर मतलब जिन्ने बी देसी सब कुछ ओह्दे बिच्च यू़ज करने होन्ने फिर ओह्दे बाद अलग अलग जेल्लै बूह्टा जेल्लै फिर उ'यै सेम प्रोसेस आंदा अलग अलग केईं बार ते ऐसा होंदा कि बूह्टा ई ऐसा खराब होंदा कि ओह्दे च जेह्ड़ा हैल पैस्टीसाइड मनयूर ब्लैक सायल मतलब जो बी दित्ती ओह् हैनी उगदा मतलब कि बूह्टे गी अगर कोई बूह्टा प्लांट उगाना होऐ ना मतलब इन्नी केयर करनी पौंदी मतलब जादातर ध्यान रक्खना पौंदा अगर अस उसदी देखभाल निं करगे ओह् बूह्टा शैल निं होना ठीक ऐ मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम ऐ उसी शैल हैनी होनी ओह्दे बाद मतलब कि बूह्टे गी ऐसा इन्ना सिस्टम च लेआना मतलब कि बूह्टा अच्छा होऐ अच्छा होए सब फल फ्रूट देयै दा अगर अस बूह्टा लाए दा अच्छा बूह्टा होना चाहिदा ओह् मतलब ऐसा नेईं होना चाहिदा कि सानूं हाइट बी होए कुछ बी ऐसा वैसा होऐ ठीक ऐ अगर बूह्टा लाना ऐ ते स्हेई लाना मतलब उसी बूह्टे दी केयर करना अच्छे कन्नै केयर करनी सब कुछ अच्छे तरीके कन्नै करना बूह्टा अच्छा होना चाहिदा जेह्ड़ा हर प्लांट ग्रो करने होन्ने लोक बड़ा मतलब कि बजार च दिक्खेआ होना कि हफ्ता हफ्ता मतलब कुछ कुछ मतलब कि सीज़न आए दे बी हैनी होंदे तां बी लोक केह् करदे करदे यूज करी दिंदे बहुत सारे मतलब कि टीके लाई दिंदे ओह् लेहा बट एह् बड़ा गलत ऐ जेल्लै प्लांट ग्रो करना बीज लगाना बीज बाद थोह्ड़ा बीज ग्रो अप करदा बीज उप्पर आंदा फिर ओह् बीज निकलदा बीज निकलने दे बाद थोह्ड़ा बूह्टा ओह् पानी देना फिर फर्टाइल यूज करना बड़े बड़े सारे मतलब कि ओह् यूज करने पैस्टीसाइड मतलब जिन्ने बी हैल ऐ जादा ते लोक देसी हैल दिंदे देसी हैल कन्नै चीज़ अच्छी होंदी सब कुछ अच्छी होंदा देसी हैल कन्नै सब कुछ अच्छा होंदा ओह्दे बाद बहुत सारे मतलब कि ऐसे प्लांट ऐ जेह्ड़े अस ग्रो अप करने होन्ने ओह्दे बाद सीड्स आई जंदियां बड़ी सारी ओह् ग्रो करने चाहिदियां मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ ऐ कि जेह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा पौध ऐ प्लांट ऐ ओह् अच्छे अच्छे तरीके कन्नै ग्रो होऐ ठीक ऐ अच्छे तरीके कन्नै ग्रो होई सकदा ऐ ओह् जे अस प्लांट ऐ जियां अस कोई बूह्टा उगाने आं पैह्लें उत्थें दिक्खना शैल केयर करनी सब अच्छे तरीके कन्नै ओह्दे बाद बड़े सारे पैस्टीसाइडस ऐ जो अस यूज करने होन्ने केईं बार ते ऐसा होंदा कि जेह्ड़ी साढ़ी बू बीज लगाए दा होंदा उगदा निं अस सोचने होन्ने कि केह् प्रॉब्लम ऐ बीज खराब ऐ जां जगह खराब ऐ पर जादातर मैक्सीमम इ'यै होंदा कि जगह् खराब होंदी जगह् अगर स्हेई स्हेई तरीके कन्नै अगर जगह अच्छी होग बीज अच्छा होग मतलब हमेशा कि अच्छा बैनिफिट मिलदा अच्छा ई प्रोसेस मिलदा अच्छा ई मतलब जो उगाए दा होंदा सब कुछ अच्छा ही मिलदा सब कुछ ई अच्छा मिलदा मतलब कि जे मतलब जदूं मेन गल्ल एह् ऐ कि जदूं बी बूह्टा उगाना जां कुछ बी करना पैह्लें एह् दिक्खना जगह कनेही ऐ जगह हैली ऐ जां कनेही ब्लैक सायल कनेही ऐ सुक्की जगह ऐ मिट्टी जगह मतलब हर इक जगह् न अगर जगह् स्हेई होग फिर ओह्दे बाद बूह्टे स्हेई निकलने साढ़े फिर जेल्लै असें दिक्ख साढ़ी जगह् परफैक्ट ऐ स्हेई जगह ऐ साढ़े कश ते ते फिर असें करना जेह्ड़े साढ़े निक्के निक्के कोई बी भिंडियें दे बीज कोई बीऽ होए ओह् उगानी फिर दूए त्रिये दिन बीज अपने आप बाह्र आई जाने फिर जेल्लै ओह् बाह्र आंदे फिर अस उसी पानी दिन्ने होन्ने पानी देने दे बाद अस उसी हैल दिन्ने होन्ने हैन देने दे बाद फिर ओह् थोह्ड़े ग्रो करदे थोह्ड़े बधदे बूह्टे ठीक ऐ जेल्लै सेम प्रोसेस जेल्लै बूह्टे बधन लग्गी जंदे फिर अस केह् करने होन्ने ओह्दे गोड्डी करने होन्ने गोड्डी करने दे बाद बी अस उसी वाईट फर्टाइल आह्ला मैन्यूर पाने होन्ने प्लांट च सायल च कि जेह्ड़ा साढ़ा पौधा अच्छे कन्नै होर बड्डा होऐ ते सानूं शैल मतलब जो बी असें लाया दा शैल मिलै फिर ओह्दे बाद केह् होंदा कि जेल्लै ओह् बूह्टा फिर ग्रो करदा फिर अस उसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा समान उसी दिंदे रौह्न्ने होन्ने पांदे रैह्न्ने होन्ने ठीक ऐ ओह्दे बाद जेल्लै बूह्टा उग्गना होंदा फिर मतलब कि जो बी चीज़ चाहिदी दी होंदी सनूं अच्छे तरीके कन्नै निकली जंदी फिर सेम प्रोसेस फिर अगर अगर असें कोई सेब न जां कुसै दा बूह्टा लाए दा होंदा पैह्ली ते गल्ल एह् ऐ कि असें सेम प्रोसेस कि असें पैह्ले जगह दिक्खनी ओह् जगह् कनेही ऐ अगर ओह् जगह परफैक्ट ऐ फिर अस उस जगह् बूह्टा लाना अगर ओह् जगह नेईं परफैक्ट ऐ फिर उस जगह नेईं दिक्खना फिर अलग जगह् दिक्खना मेन गल्ल इ'यै ऐ कि अगर जगह् शैल होग ते बीज बी जगह् निं शैल मतलब सानूं हर इक चीज़ दिक्खनी पौनी होर ओह्दे कन्नै कम्म करना पौना मेन गल्ल ऐ कि अगर जगह् अच्छी होग ते साढ़ा प्लांट ग्रो करना अच्छे तरीके कन्नै ग्रो करना मतलब सब कुछ अच्छे तरीके कन्नै ग्रो करना ठीक ऐ होर मेन गल्ल एह् ऐ कि ओह् सब तू मेन गल्ल एह् ऐ कि अस जेह्ड़े हैल यूज करने होन्ने देसी हैल काऊ दा हैल ओह् इन्ना स्हेई हैल ऐ ना में ते आक्खा नी मतलब कि जेह्ड़े लोक पैह्लें मतलब कि सीज़न स्टार्ट निं होए दा ओह् सब्जियां पैह्ले त्यार करी दिंदे ओह् तां त्यार होंदी सब्जी उसी इंजैक्शन लगाई दिंदे कुछ कुछ करी दिंदे टीके लाई दिंदे ठीक ऐ होर एह् कम्म करने मतलब बड़े सारे लोक बमार होआ दे होर असें एह्दा कम्म निं करना ऐ ठीक ऐ असें ओह् कम्म करना जेह्दे कन्नै बंदा आपूं बी शैल सेफ रवै सब कुछ सेफ रवै ओह् कम्म करना मतलब कि अगर असें चीज बेचनी असें पैह्ले एह् दिक्खना कि जित्थै असें चीज़ राह्नी ओह् चीज शैल होऐ सब कुछ शैल होए ठीक ऐ ओह् चीज़ दिक्खनी असें होर जादा एह् निं दिक्खना कि अस बी टीके लाइयै ते बजार बेची ओड़चै ओह् निं दिक्खना असें अगर कोई चीज़ लानी ऐ ते फिर शैल उसी पालना पोशना शैल ओह्दी देखभाल अच्छे तरीके कन्नै फिर जाइयै ओह् बह्टा ग्रो करदा मड़ बड़े सारे इयां पैस्टीसाइड यूज़ करने पौंदे मैनी फटााईल बगैरा ब्लैक सायल च दिक्खना कि ब्लैक सायल च लग्गा दी ऐ नेईं लग्गा दी सब कुछ दिक्खना पौंदा फिर जाइयै कुसै साढ़ा बूह्टा सानूं सब्जी दिंदा फिर सानूं खुशी बी होंदी कि नेईं यार बाकेआ असें कोई चीज कीती ऐ कोई चीज़ कीती असें कोई मतलब अस करी सकने आं कुछ कीता असें मतलब अपनी डेली लाईफ च इक एह् होंदा कि अगर गार्डनिंग करचै ते गार्डनिंग च मेरा इंटरस्ट बी बड़ा ऐ इवन कि मेरे घर आपें में गार्डनिंग करनी होन्नी गोड्डी करनी होन्नी फिर हैल हैल हूल दिन्नी होन्नी मतलब मिगी थोह्ड़ी इन्नी जानकारी ऐ कि जिन्ना बी अस करी सकचै कम्म करी सकदे इन्ना जान मेनयूर पैस्टीसाइड अलग अलग टाइप दे जिन्ने बी साढ़े आंदे काला हैल देसी हैल चिट्टा हैल मतलब जे हून असें कनक राही ते कनक जेल्लै उगदी ते फिर दवाइयां शवाइयां पाने पौंदियां फिर मैन्यूर देना पौंदी मतलब क्योंकि जिन्नियां बी चीज़ां शैल अस करियै देगे शैल करियै होना सायल यूज़ करगे सायल अच्छी होनी चाहिदी ब्लैक सायल होनी चाहिदी सायल च मतलब इ'यां सुक्की दी जगह् निं होनी चाहिदी शैल जगह होनी चाहिदी सब कुछ दिक्खने पौंदा कि ओह्दे बाद बी साढ़ा प्लांट अच्छा होंदा साढ़े बूह्टे शैल उगदे फिर ई कुछ होंदा फिर उस बाद एह् ऐ कि अगर असें कोई चीज़ शैल करियै राही दी ऐ शैल होनी चाहिदी सब कुछ अच्छा होना चाहिदा बूह्टे गी देखभाल करोग ते शैल मिलग नेईं ते जिन्ना तुस प्रोसेस अपना करोगे जिन्ना तुस आपूं यूज़ करोगे ओह् जेल्लै प्रौडैक्ट ओह् सब कुछ समान थुआनूं मिलना गै मिलना ठीक ऐ होर ऐसा ते ऐ निं ऐ कि प्रॉब्लम बनी जाए मतलब कि चीजां करनियां कि जेह्दे कन्नै सानूं पूरा बैनफिट होऐ सब कुछ होऐ ओह् चीज़ करनी इ'यां प्लांट उगाया ओह्दा सानूं सारा बेनफिट होना चाहिदा मतलब प्लांट जेल्लै निक्का होए उल्लै ओह् केयर करनी चाहिदी मतलब जादातर केयर केयर दा मतलब जादातर एह् होंदा कि सानूं एह् दिक्खना मेन गल्ल सानूं एह् दिक्खनी चाहिदी मेन गल्ल सानूं एह् दिक्खनी चाहिदी कि जेह्ड़ा अस प्लांट उगा करने आं इसी पेस्टीसाइड सारा मतलब जेह्ड़ा कि अलग अलग टाइप दी फर्टाइल होंदी ओह् कियां यूज होंदी एह् सब ओह्दे बिच्च दिक्खनी ठीक ऐ उस तू बाद कि बड़े सारे फर्टाइल बगैरा यूज करनी पौंदी ऐ सब यूज करनी पौंदी